मा खबर अह दङ दङ इसे अह हागोन मोजां जायगा दंबालाय बि दै लोमि बोरि जायगाफोर जानांगोन मोजां

फुलियालाय नों निजाबो बानायना लानांगोन फुलिया फांसेआव गोलैगोन नैजि थामजिहालै गोलैनो हागौ फांसेआव फुलि लाना फुलि आइडियाफोरखौ नों खेबसे नायफैना माबा लानांसिगोन कमेन्त लाफैनांसिगोन दाथ' फनजों बुंजोबनो हानाय नङा नालाय नों नायनानै निजि प्रेकटिस लाना थांनांगोन एसे मा बायदि मावनाय जायो अह हाखो एसे मोजां दुफु दुफु खालामना लानांगोन एवग्लिना लाग्रोनानै औ गेजेराव ओम गेजेराव लङा जावना लानानै दंफांफोर सायानि थाखाय दंफां गायना होनांगोन बेबायदिनो आरो बिदि मावनाय जायो खायसे हासार मुलिफोर बाहायनांगोन गायनायनिफ्रायनो दै ओम इनकामाथ' फैयो फैनायलाय नांगौबायदि सोलिनो हानाया फैयो आरो नों बुरजा गायनायनि सायाव दा आंबोथ' बारा बुरजा नङा नालाय एसेल' थेवबो सलिनो हायो आरो थारमानि ओरैनोथ' बारा गैया दा ओरैनो मथा मुथि बा बिघासोल' दं अह ओम दे जिखिजाया अह दे जिखिया नों फैना नायनानै एसे मोजाङै सुलु लालांबानो जाबाय अह एसे नेनांगोन बानायनांगोन ना नों फैना अर्डार खालामफैग्रोनांगोन बेसेसो नांगोन अह नां नांगोन दे गोबां नांगोन

अह दे दे ओम